म्हाका म्हज्या गाण्या बद्दल म्हाजे एक्सपिरियन्स सांगपाचें आसत म्हणल्यार अशें हांव जेन्ना फस्ट टायम जेन्ना हांव शाळे आशिल्लें तेन्ना हांव आमी गेल्लीं कॉम्पिटिशनाक गेल्लें हांव तेन्ना जेन्ना स्टेजीर चडलें तेन्ना म्हाका मात्शें ऑडियन्सां पळोवनू मात्सो भंय कसो दिसलो भंयभीत जालें हांव सामकें कित्याक फस्ट न्ही केन्नाय चडों नाशिल्लें स्टेजीर सो तरी गेलें हांव पयलीं लोकां पर पळयलें सगळ्यांक नमस्कार केलो सगळ्यांक आनी मागीर हांयें म्हाजें गाणें गावपाक सुरवात केली करता करता तरी पूण म्हाका खूब भंय भंय म्हाका भरपूर खूब भंय दिसलो म्हाका म्हणटगीर एकदाचें हांवे तें गाणें म्हणलें आनी मागीर हांवें गाणी म्हणटगीर म्हाका पळय अशी ताळी पडली लोकांच्यो लोकां कडल्यान म्हाका खूब बरो प्रसिध प्रतिसाद मेळ्ळो एक्चुली हांव त्या टायमार खूब ल्हान आशिल्लें ल्हान म्हळ्यार कितलें स सात वर्सांचें आशिल्लें हांव तेन्ना इतलें ल्हान आसतना म्हाका घरा कडे सुद्दां म्हणटालीं की हेज्यान जातलें कांय म्हणून म्हणपाक हें गाणें तरी म्हाका म्हाजो कॉनफिडन्स आशिल्लो इतलें ल्हान आशिल्लें म्हणल्यार सुद्दां म्हाका दिसतालें की हांव कशें करून तरी सादर करतलें गाणें मराठी गाणीं तें आनी हांवे तें गाणें एकदांचें सादर केलें आनी लोकांच्या पर्यंत लोकां पर्यंत पावयलें अशें आनी मागीर हांव आनी एक सांगपा सोदतां की आपणें केन्ना स्टेजीर चडलें गाणीं म्हण किदें स्टोरी टॅलिंग कंपिटिशन म्हण किदेंय प्रोग्राम आसूं आप भंय हो पयली स्टेज फियर हो सगळे मनशांक आसता फस्ट टायम स्टेज फियर हो सगळ्यांक आसता कोणेंच ना म्हणप अशें ना म्हाका हांव भिना अशें म्हणप ना एक्चुली तो भंय असो आसना तो कितें आसता मात्शें तुका एकदम अशें चड लोक पळयतकीर मातशें तूं भयबीत जाता मनीस पूण हांव अशें सांगपाक सोदतां जेन्ना आमी स्टेजीर चडलें म्हणटगीर पयलीं आमी ऑडियन्स अशें म्हणोन आमी चिंतप ना जे फुडें बसल्या ते आमचे घराचे फॅमिली मेंबर बसल्यात अशें समजून आमी तें गाणें आमचें कितें सादरीकरण कितें आसा तें आमी करपाचें सादरीकरण अशें आनी मेन म्हणल्यार कशें आसा जें आमी एक सिंगींग करतात ते गाण्याक भितर भक्तीगीत म्हण वा तुगेले नाट्य संगीत म्हण पेट्रिऑटीक सिंगींग म्हण जशे गाणी आसतात तशे हाव भाव आमचे तोंडार येवपा जाय भक्ती संगीत म्हळ्यार तूं कशें भक्तीप्रीय अशें देवा भितर अशें तल्लीन जावन अशें आमी म्हणप आसता कसलेंय गाणी म्हणटा आसतना आनी तें गाणें तशें म्हणलें म्हणटकीर तें लोकांची सामकी काळजां भरता सामकें तें गाणें आनी तेन्ना तुका चड प्रतिसाद मेळटा लोकांचो म्हाका एकदां सेकेंड टायम थर्ड टायम हांव म्हणत गेलें आनीक जेन्ना तूं गाणी गावपा सोदता तेन्ना बेश्टें गेलें आनी एक गाणी म्हणलें अशी जायना तेका घराकडेन भरपूर रियाज करचो आसता रियाज रियाज एक जालो मागीर यें तें म्युजीक क्लासीक म्युजीक क्लासीक एटेंड करप म्युजीक क्लासी कितें एटेंड करता तें तुवें थंय टिचर कितें आपल्याक सांगता किदें शिकयता तें सारकें आत्मसात करून परत घराकडेन येवन तुवें तो रियाज करचो पडटा परत तें सगळें परत मनन करचें पडटा जशें आमी अभ्यास कसो होमवर्क करा कडेन येवन परत करतात त्या प्रमाणें तें परत सगळें रियाज करचो पडटा आनी आतां कोण अशी सिंगींग जावं कसलेंय हें कितें कंपिटिशन म्हण स्टेजीर तूं वयता सादर करपाक तेन्ना घराकडेन तुजी प्रॅक्टीस ही जायीच प्रॅक्टीस करची आसता तरी ती प्रॅक्टीस करून पुरेपूर आपणें तें आपलें सादरीकरण करपाचें जाल्यार तितून भितर कांयच भंय असो ना आनी एकदां केलें म्हणटगीर मागीर म्हाका म्हाका जाल्यार मागीर कसलोच भंय असो दिसलो ना म्हाका मागीर केन्नाय कोणेंच ऑडियन्सा भितर सुद्दां हांव केन्ना कोणाचें गाणें आयकपाक जर कसलें गेलें कोणाच्या प्रोग्रामाक आनी म्हाका कोण थंय मागीर एक एकदां अशें आसता की ऑडियन्सा भितर कोणाकूय जर म्हणपाची इच्छा आसा जाल्यार तेणी म्हणची तशी सुद्दां हांव एक हांव तशी सुद्दां एक एकदां हांव म्हणटा कोणें म्हाका सांगलें कोण ऑडियन्स आसा कोण गाणी म्हणपा शकता तेजे आवडी अनुसार तें सुद्दां हांव म्हणपा शकता आनी तें हांवें म्हणले कडेनूय बीन आसा